जय झूलेलाल हा हिकिड़ो लाइव कॉन्सर्ट थियो हुयो हुनमें सूरत सिटी में एप्पल फार्म पार्टी प्लॉट में हिकिड़ो प्रोग्राम रखियो क्रिस्मस विकेंड ते त उन्हनि में पंजवीह डिसंबर ॿ हज़ार टेवीह में बी प्राक जो लाइव कॉन्सर्ट हुयो त उन्हनि में हिकिड़ो सिंगिंग कॉम्पटिशन हुयो उहो इलाही सुठो हुयो ऐं फीस हुनजी सत सौ रुपए हुई पर इलाही महांगो हुयो पर हुनमें सिंगिंग सुठो हुयो मतिलबु एंजॉयमेंट कयोसीं असां उनमें अ डिनर हुयो प्लस अ ॿिया बि जेका फेमस सेलिब्रिटी हुआ उहो सभु आया हुया ऐं एंजॉयमेंट कयोसी असां ऐं नाइट फंक्शन हुओ त हुनजो बि थोरो के एंजॉयमेंट मिलियो असांखे ऐं इनजे अलावा हुनमें हिंदी पंजाबी गुजराती टेई सॉन्ग में अ हुयो ऐं अहिड़ा कई यूनिक कॉन्सर्ट बि हुआ उन्हनि में अलॻि अलॻि सिंगिंग कया ऐं नया नया गाना बि गाता हुयऊं ऐं इहा इलाही सुठो हुयो मज़ो आयो असांखे जय झूलेलाल